हलो जी सर सर वाटिका रेस्टोरेंट से बोल रहे हो सर जी सर सर मुझे अपना ऑर्डर कराना है जी ठीक है सर मुझे एक पनीर एक प्लेट पनीर सब पनीर मसाला दे दीजिए और एक एक इडली और एक डोसा और सर मुझे एक प्लेट वो का

राइस फ्रा फ़्राई राइस और जी सर सर कितनी देर में हो जाएगा ऑर्डर सर डिलीवर कितनी देर तक हो जाएँगे जी बीस मिनट में सर अच्छा जी सर सर कितना अमाउन्ट हो रहा है सर मेरा एक हज़ार सर सर आपको इसमें डिस्काउंट वगैरह दीजिए ना सर जी सर सर अ अच्छा आठ सौ रुपये ठीक है सर छः सौ रुपये ठीक है तो सर मुझे मेरा एड्रेस लिख लीजिए राजेंद्र वार्ड शोहागपुर ज्ञान मंदिर के सामने जी